कोनो नइँ आदमी आबै छै तऽओकरा हमसब देखेलौं पक्षी सब तऽ ऊ कबूतर देखेलौं तोता देखेलौं सुग्गा जकरा कहै छियै सुग्गा देखेलौं कौआ देखेलौं मैना देखेलौं तऽ ऊ बहुत नीक लागै छै हमसब तऽअथी पोसबो करै छियै कबूतरके पोसै छियै सुग्गाके पोसै छियै खाइयो पिबै ले ओकरा सबके जे देबै खाइ ले से खायत कबूतरके दाना दियौ सुबह शाम दुपहर जखन देबै गेहूँ दियौ चावल दियौ धान दियौ खाइ ले कबूतरकऽ आ सुग्गाकऽ अथी दियौ खाइ ले रोटी दियौ दूध रोटी गूड़िकऽ खाइ ले या दूध भात दियौ खाइ ले दालि भात दए सकै छी ओहो खायत दाइलो भात खाइ छै मरचाइ खाइ छै तितफड़ी एगो आबै छै ओहो खाइ छै तकर बाद लताम खाइ छै तऽ सुग्गाके ओ सब दियौ खाइ ले बढ़ियासऽ खायत बड़ सुन्दर लागै छै ओकरा सबकऽ खाइमऽ कौआकऽ रोटी दियौ हमसब दै छियै भोरकऽ रोटी खाइ ले आमो खायत कटहरो खायत कौआ बड़ सुन्दर लागै छै ओकरा सबकऽ खाइमऽ हमसब पालै छियै जे आदमी पोसब तकरा कोनो असुविधा नइँ ए ई सब चीज देबै खाइ ले बड़ सुन्दर लागत पोसबै तऽ